म्हाका ल्हानपणा सावन चित्र काडपाक खूब आवडटा जशें हांव व्हड जायत येयलें तशें म्हाका शिक्षिकांनी आनी प्रोत्साहन दिलें की हांव चित्रकला ह्या माध्यमान फुडें सरपाक जाय हांवें चित्रकला ह्या माध्यमान क्लासीस घेतल्यो तेन्ना ही कला आनी उबारून आयली सगल्यान पयली चित्रकलेन पाशयेंस जाय ती आमकां चित्रकला शिकयता एका चित्रातल्यान खूब किदें अर्थ काडूं येता हांवें चित्र काडलां तितून दुसऱ्या मनशाक ताचो अर्थ वेगळो तरेन येवपाक शकता ही चित्रकला अशी माध्यम जातुतल्यान हांव स्वताक व्यक्त करपाक शकतां एक चित्र काडटना हांव म्हजेंच तॉट्स व्यक्त करपाक शकता